گڈ مارننگ سر جی کتاب شاپ سے بات کر رہے ہیں مجھے کچھ کتابیں چاہیے مل سکتی ہے آپ کے جی سر اردو کی ادب کی کون سی کون سی کتابیں ہیں سر آپ کے یہاں

جی سر یہ مجھے مجھے کیا نام ہے یہ سیرت مصطفیٰ اور کیا نام ہے اور بھی عربی اردو ادب کے دو تین کتابیں چاہیے تو کیا جی سر ہمیں میں چاہیے اچھا سر جی سر ٹھیک ہے سر آپ کے شاپ پہ آ کے میں کتابیں دیکھ لیتا ہوں ہول سیل میں مجھے چاہیے پھر جیسے ہوگا ہم اٹھا لیں گے سر آپ کے یہاں سے ٹھیک ہے سر شکریہ